जुनारफोरजों जोङो आबाद मावनाया जुनारखौथ' जोङो फिसियो जुनार गैयाब्ला जोङो जेबो जाया बिसोरनो जुनारखौ अननाय देखायब्लानो जुनाराबो मोजां आबाद मावना होयो बिसोरनो दैदेनगोन नों मोजां आबाद खालामोब्ला माय गायनाय एवनाय आरो मानसिखौ फोथाङो जुनारानो जुनार गैयाब्ला जोङो एसे एनै राहा जाखाया जुनारा एवनानै होयो जों गायो फुयो जायो आरो अमा दाउआबो जोङो जुनादखौ फिसियो फेदेरो बेजोंनो थाखा फैसा जोंखौ एसे रेहाय खालामो दाउआबो जों फिसिब्ला मोजां आबोर खालामब्ला दाउआबो मोजां होयो बोजोंनो जोङो गरसेे गरनै जायो आरो माजों जानो जोंथ' बे जुनादखौनो जोङो आदार होनांगोन फेदेरनांगोन जाहोनांगोन बेजोंनो फाननानै जोङो जानांगोन आरो जुनारखौ फिसियोब्ला माबायदि फिसिनांगौ मा होनांगौ बेमार आजार जाब्ला सोरबा खिन्थानो रोंगोन नामा आंथ' फिसिनायल' जोङो बे लोमजानाय साजानायखौ जुनाद लोमजानाय साजानाय बिसोरबोथ' दा लोमजायो साजायो बेखौथ' जों मिन्थिया जाहैबाय जुनादनिबो डक्टर दङ डक्टरासो मिन्थगोन बेनाव मा जादों मुलि होनाय माबा होनाय आबोर खालामनाय जुनादा जोबोब्लाथ' जोंहा राहा गैया दा ओंखायनो जोङो जुनारखौ आबाद खालामनांगौ फेदेरनांगौ बिसोरबो मानसिनि मुनुस मायानि अननायखौ मोनब्ला मोजां मानियो जिब जुनादाबो मानसिनि अननाय मुनुस मायानि अननाखौ नुयोब्ला मोजां मोनो खोथाफोरखौबो मानिबावो बिसोरनो जाहोयो लोंहोयो जोंनि राहाखौ अमायाबो राहा होयो एसे एनै फेदेरनानै फोलावनानै आदारखौ गावसोरनि आदारखौ जाहोनो हायोब्ला मोजां राहा होलाङो दाउआबो गावसोरखौ एसे मोजां आबोर खालामोब्ला मोजां राहा होयो गरसे गरनै बिजोंनो फाननानै जानो हायो दाउनि बेमारखौबोथ' जों मिन्थिया डक्टरफोरासो मिन्थियो दाउनि बेमार आजार नोंसोरसो मिन्थिगोन डक्टरफोरासो मा माबोरै जायो मा होब्ला मा जागोन बेनो जोंथ' आबाद मावनानैल' जानांगौ जाहैबाय आबाद मावग्रा जिब जुनादा देहाखौ गारनानै द्रु द्रु द्रु आजां गाजां दायाव हाब्रुवाव बोसोमबायनानै फैजासे फैजानानै बोना होबावगोन जुंगाल नांगोल आलानिनि फैजाबावगोन जिब जुनादा गोगो गागा राव गोयैया मानसिखौ मुनुस मायाखौ बेसे मोजां फेदेरो बेसे मोजां खालामना होयो माबा मानसे जाब्ला फैजाबावगोन आजां गाजां राव गोयै जानांबायब्ला ओंखायनो जिब जुनादखौबो अननांगौ जिब जुनादनि लोमजानाय साजानायखौथ' जों मिन्थिला मा होब्ला मा जागोन सोरबाफोर लोमजानाय साजानाय मिन्थियोब्ला खिन्थानांगोन लाइजामफोर हरनानै खिन्थाहरदो बिसोरनि जिउ जिरादखौबो बिसोरखौबो फोथांनांगोन जोंखौबो फोथाङोब्ला बे जुनादखौबो बिसोरनो जोंखौ खाङो बायो जोंबो बेजोंसो एसे राहा मोनो ओंखायनो जोंबो जिब जुनादखौ अननांगौ दाथ' दैज्लां बोथोर नै जि गायनोसैलाय गोगो गागा सिबाय फैजाला बायनोसै लावथिजों गोगो गागा एवनोसै सोर साबेसेआथो ट्रेक्टर एवनो हानो ट्रेक्टरजोंल'बो जाखाया मोसौ नांदेरगौ नांगोलबो नांदेरगौ मैबो नांदेरगौ मोसौजों एवदेरब्लासो जिब जुनादजों एवदेरब्लासो मोजां जायो दुब्लियाबो ट्रेक्टरजोंल'थ' जाजोबखाया हा हु बेनोसै आंनि बुंनांगौवा